भारत देश में वॾी अस्प इस्पतालूं आहिनि मिशीनूं बि आहिनि ऐं बीमारियूं खे सु सुञाणे वठंदियूं आहिनि ऐं मरीज़ु ख़ुशि थींदो आहे अने असांजे आसे पासे में जाम इस्पतालूं आहिनि हुन में प्राइवेट इस्पतालूं बि आहिनि ऐं जेके सुठियूं आहिनि महांगियूं आहिनि अने

हर कोई नथो भरे सघे अहिड़ियूं अने ऐं जेके सरकारी इस्पतालूं आहिनि उहे हुन में साफ़ु सफ़ाइयूं बि कोन थियूं थियनि अन डॉक्टर बि जेके खपनि था उहे नथा हुजनि नर्सूं बि जेके खपनि थियूं उहे बि नथियूं हुजनि अने फॉम लाइ लंॿी लाइन में बीहिणो थो पिए ऐं परेशानियूं जो जो सामनो बि थियणो थो पिए पर घर बि ग़रीबीअ जे करे माण्हू सरकारी इस्पतालि में ई वञनि था